हैलो हाजी हा हा अच्छा त मां कढी खपेव हा मिली वेंदव न अलॻि अलॻि ईंदा आहिनि न भई के कहिड़ा खपेव ग हा हा मिली वेंदव न ह हा हा मिली वेंदव अलॻि अलॻि क प गुलाब जा गुल अथव इअ छा चईंदो आहे पंद्रहं सौ रुपिया अथव हा डेकोरेशन बि कंदा आहियूं न हुन डेकोरेशन जो पूरो कमरे जो लॻंदो न इए ॾह हज़ार लॻी वेंदव डेकोरेशन जा पूरे घर में कराइणो अथव त घर घणो वॾो अथव हा लॻी वेंदव वीह पंजवीह हज़ार लॻी वेंदव अच्छा टीह टीह हजार खनि लॻी वेंदव पूरे घर जा हा हिनमहिल महांगा आहिनि शादीयुनि वादीयुनि जी सीज़न बि आहे त गुल मिल गुल मिलनि किथे था माली अलॻि पैसा था वठनि पिया व व माली अलॻि था वठनि वर्कर ईंदव घर उअ अलॻि वठंदा पैसा त लॻनि था नी ठीकु आहे पंजवीह हज़ार में थी वेंदव हा न न न न न चओ मां घणा घटि लॻायामाव वरी भाभी न त वठंदा आहिनि न वर्कर वठंदा माली खणी ईंदा आहिनि गुल त उहे वठंदा उहो त सही ॻाल्हि आहे मां क पंहिंजी तरफ़ां घटि ई कयोमाव न न मां बुकुल बिल्कुलु वाज़िबि थो वठा बिल्कुलु असां खां बि वठंदा आहिनि न डेकु करा डेकोरेशन करण वारा ईंदा अमरा वठंदा पैसा बिल्कुलु घरा जो बिल्कुलु रेट थो वठाव हा हा कजो फ़ोन लॻाइजो